मैं एक ट्रेन का वर्णन कर सकता हूँ मैंने पिछले महीने ही ट्रेन से यात्रा करी थी मैं यहाँ से जयपुर से अहमदाबाद गया था ये ट्रेन दिल्ली से चलती है और अहमदाबाद जाती है इस ट्रेन के अंदर मैंने यात्रा करी थी ये एक बिजली से चलने वाली ट्रेन थी इसमें तीन तरीके के कोच थे एक कोच था जिसमें आप बैठ सकते हैं एक कोच था जिसमें आप सो सकते हैं तीसरा कोच था जिसमें ए सी लगा हुआ था इस ट्रेन के पहिए लोहे के थे और पटरियाँ भी लोहे की थी इंजन इसका बिजली से चलता है इसलिए शोर कम कर रहा था इस ट्रेन से मेरी यात्रा सुखद रही